हैलो नमस्कार मैं यशपाल अस बिजली दे बारे च दस्सना चाहंदे आं पावर कट्ट बहुत ज्यादा होआ दे न गर्मियें दे दिनें ते एह्दे कारण सारे डिस्टर्ब होंदे न अस बी डिस्टर्ब होंदे स्हाढ़े कम्मै च बी डिस्टर्ब पौंदी ऐ अस मेंटेनेंस दा कम्म करदे न बिजली दा ते एहदे लेई असें इन्वर्टर बी यूज़ करदे न ते जनरेटर बी यूज़ करदे न लेकिन आमतौर उप्पर कोई लोग नेई करी सकदे सारे ते सरकार अग्गै अनुरोध ऐ के इन्वर्टर दा जेह्ड़ा प्राब्लम गी साल्ब करनी चाहिदी लाइट ते सल्यूशन हल करना चाही दा जल्दी कोला जल्दी ते होर अस इन्ना ई कैहना चांहदे